सहरसामे सभसँ प्रमुख अखबार दैनिक भाष्कर अछि जाहिमे एतुका समस्याकेँ विभिन्न माध्यमसँ उजागर कयल जाइ छै बाँकि जँ कहल जाए तऽ पाठकके रुचिके हिसाबे एतुका पत्रकार लोकनि खबरि लिखै छथि आ ओ खबर पाठक लोकनिकेँ लेल नीक लागै छै न्यूज चैनलके जँ हम अगर बात करी तऽ एतऽ आर भारत रिपब्लिक भारत एतऽ के लोक देख रहल अछि सभ आङ्गन सभ घरमे प्रायः परिवारक सभ सदस्य मिलकेँ एहि चैनलकेँ देखै छथि अखबारमे हम अहाँकेँ कहलहुँ जे दैनिक भाष्करके लौन्चिंग भेलाकेँ बाद एतुका पाठक लोकनिकेँ लेल से ओहिमे बहुत रास जेना अहाँ लए लिअ जे खेलकेँ भी प्रमुख समस्याके बात हम केबे केलहुँ खेलकेँ भी प्रमुखता से स्थान देल जाइ छै ओइमऽजे छै से रोचक बात अहाँ फिल्मकेँ लए लिअ एतुका संस्कृति सभ्यता आ बाँकि सङ्गीतके लऽलिअ जे हमर मिथिलाकेँ सङ्गीत बहुत रास मधुर भाषामऽगाएल जाइ छै तकरो सभकेँ उत्थान दैनिक भाष्कर अखबार करैए बाँकि न्यूज चैनलमे आर आर न्यूज चैनल सभ छथि मुदा जँ ओकर टीआरपी कही जँ ओकर हम पाठककेँ बात करी तऽ ओ पाठक सभसँ बेसी रिपब्लिक भारतकेँ अछि जकरा एतुका लोक देखबामे रुचि राखै छथि पढ़बामे रुचि राखै छथि आर आर अखबार सभ सेहो काज कए रहल छथि मुदा ओहि सभ अखबारकेँ खबर तऽ रहै छै लेकिन ओतेक जे पाठक कहब से नहि छै